میں نے اپنے کھیل میں بہت ساری کھیلایں کھیل کھیلی ہوں لیکن اس میں جو میری پہلی کھیل تھی وہ بیڈمنٹن تھی اگر میں اس کے اثرات کے بارے میں بات کروں تو میں اور میری دوست اس کھیل کو بہت اچھے سے کھیلا کرتی تھی اس کے نوعیت بات کیے جائے تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھا کھیل تھی اور یہ پہلا مزیدار کھیل تھی میرے لیے اس کھیل سے مجھے اور میرے دوست کو دونوں کو کھیلنا بہت پسند تھی میں میں اپنے دوست کو ساتھ اس کھیل کو کھیلا کرتی تھی